जि'यां में डांस करना होंदा अं'ऊ अपना गाना उस्सै बेल्लै चूज़ करनी जियां अस कुदै ब्याह् बिच गेदे होचै ब्याह् च जाइयै असें दिक्खना के हू'न जि'यां डीजे लग्गे दे होने हू'न जि'यां कोई डांस करग ऐसा गाना आई जाना ओह्दे उप्पर की उस कन्नै मतलब जि'यां गाना बज्जा दा होना अस खड़े रौह्गे अपनी जगह पर अस जि'यां खड़ोते दे होगे जेल्लै अस सुनगे ते पता चली जाना की हां अस इस गाने पर डांस करी इस गाने पर अस नच्ची सकने ते बस उस्सै सेम टाईम उस्सै बेल्लै ते साढ़ा गाना जेह्ड़ा सलैक्ट होई गेदा ते होर अस सेही करी जन्ने ते असें ई पता चली जंदा हां हू'न साढ़ा एक्सपीरियंस अस सेही करी जन्ने की आं अस इस गाने पर डांस करी सकने आं होर जिसलै डीजे बज्जा दे होङन असें ई उस्सै बेल्लै पता चली जंदा की अस एह्दे पर करी सकने जादै फॉस्ट होग तां अगर अस फॉस्ट डांस करी सकने तां ओह् गाना उस्सै बेल्लै सलैक्ट ऐ ते अगर अस स्लो डांस करने ते स्लो गाना बज्जग मतलब ओह् गाने पर डिपैंड करदा जनेहा गाना बज्जग ते अस खड़ोते दे होगे अपनी जगह पर ते जेल्लै ओह् गाना बज्जग ते स्लो बज्जग ते अस जि'न्ने बी ओह्दे पर डांस करी सकने जां नेईं ओह् उस्सै बेल्लै सलैक्ट होई जंदा ते ओह् सलैक्ट अस करी ओड़ने होन्ने जां जि'यां पैह्लें दा असें कोई जि'यां कोई फसर्ट टाइम कोई गाने पर डांस करा ने डोगरी गाना जां काला काला कोट मेरे दर्जी काले धागे सीह्न बाला ओ हू'न जि'यां इस गाने असें पैह्लें डांस कीता ते ब्याह् च लग्गग ते असें ई गाना चूज़ गै साढ़ा असें पता चली आ अस एह्दे पर डांस करी सकने असें ई ओह् डांस करना स्टार्ट होई जाना कोई बी गाना जि'यां जेकर बज्जा दा ते अगर असें ई पता अस खड़ोते दे अस खड़ोते दे ई पता चला दा की अस एह्दे पर डांस करी सकने बस ओह् गाना सलैक्ट ऐ अस ओह्दे पर डांस करी सकने आं